हॅलो आ तुमचे सून हांवें हालीं एक बूक ऑर्डर केल्ललो हय तो बूक सारको हे आल्हो बरो नाल्हो बूक तो पेजीं बी सगल्यो पिजलेलीं आल्हेली आनी ताचें कवरूय इतलें बरें नाल्हेलें हांवें ऑर्डर केला तसो नात तो ते बूक पळोवन भुरगीं सुद्दा वाजेलीं वा हें करपाक वाचपाक तीं म्हणता ती भाशा बी सगली कांय बरी नाहली आनी तितली हें ना खास ना भुरग्यांक इंट्र्स्ट दिव येवपाक सो आम हांव बूक रिटर्न कू सोदता आनी हांव बूक आनी प्लीज हो बूक कोणा हें करूं नाका आनी हे बूक कोण घेवं नाका ओक ओ